हेल्लो

जी सुखपुरसॅं बाजि रहल छी हमरा यहाँ शादी छै हमरा जे छै बहुत ने सब्जी लेबाक छै अहाँ के पास कोन कोन सब्जी भऽ जेतै जी

ठीक छै एहिमे कतौ शक अहाँ के पास जे ओल अइ ओ देशी ओल अइ कि कोनो मतलब विदेशी ओल अइ अच्छा अच्छा

अभी बाँकी सब्जी के की कोना रेट छै सए रुपैआ किलो

अच्छा ओल के कते बतेलियै ओल की दर छै अच्छा ओल पैंतालीस छै आ ई परवल आ कदीमा के की कोना रेट छै क्विण्टल के पैंतीस सए नहि हमरा तऽ लेनाइ छै मतलब ई शादी छै तऽ थोके मे लेनाइ छै हम क्विंटले मे लेब हाँ तऽ हमरा अहाँसॅं लेनाइ अइ मतलब अच्छा क्वांटिटी मे अहाँ परवल के की कोना लगा देबै रेट हाँ क्विण्टल मे लेबै थोक मे मतलब क्विण्टल के बात करू ने जी बीस सए

किछु सस्ता करियौ ने यौ अभियो अहाँ के रेट बहुत जादे महग अइ आदी अहाँ के पास अभी देसी भऽ जायत हाँ तऽ देसिये दए दियौ पचहत्तरि कऽ ने दियौ ओकरा ठीक छै तब आबै छी शाम तक मे ठीक ठीक